हलो हा भाई प्रकाश हा भाई छा थियो यारु तूं नर्वस थी वएं हिन गेम में एॾो तूं यारु क़ाबिल माण्हू ऐं तूं भला एॾो नर्वस छो थी वएं तुंहिंजे हे हिन हे नर नर्वस जे करे सॼी टीम जेका आहे सा बिल्कुलु नर्वस थी वई ऐं जेका खटियल रांदि हुई सा असां हाराए वियासीं यारु छा थियो पर यार हां न न पर यार त ख़्याल त रखिणो हो न छोत दारोमदारु सॼो जेको आहे तुंहिंजे मथां हो सॼो जेका जे जेका असां रांदि जेका खटण वारा हुआसीं सो हारिजी वियासीं ईअं त हरूभरू जेको आहे पंहिंजो ध्यानु जेको किथे न किथे भटिकी वञे थो ऐं केॾो वॾो नुक़्सान थो थिए हू त इहो मन सोचे सघी थो न त केॾो वॾो पंहिंजे टीम खे वॾो नुक़्सानु पहुतो आहे हींअर न न भले वांदो न न न तूं चिंता न कर मां बि घणो में घणो जे घणे में घणो जेको सो आहे मां वक़्ति ॾींदुसि तोखे ऐं हिमत हारण जी काई ॻाल्हि काने हाणे अञा थो ॾिठो न त कीअं हेॾा जेको रोहित शर्मा ऐं विराट कोहलीअ जी ओ हिकु दफ़ो हार थी वई उन गेम में जीतियल हार जीतियल जेका हुई रांदि सो हारे विया तंहिंजे करे तूं हिमत न हार ऐं मां वेठो आहियां ऐं कसरत जेका एक्सेसाईज आहे उहा त कंटीन्यू ई रखिणी आहे हिक ॾींहं बि उन में छा आहे पाण खे रेस न रेस्ट न ॾियणी आहे ॾींहुं राति बस तूं ऐं सॼी टीम लॻी वञो ऐं मां बिल्कुलु तव्हां खे जे जेतिरो थी सघियो मां तव्हां खे सहकारु ॾियण लाइ तयारु आहियां चिंता न कर हिन दफ़े भले थो हाराई आहे पर ईंदड़ मेचूं तूं सभु जीतींदें इहो मूंखे थो थिए पूरे पूरो विश्वासु आहे प्रकाश हम्म हम्म न न सही ॻाल्हि आहे मां बि सोचे सोचे परेशानु थी वियुसि पर तूं चिंता न कर अॻिते पाण इन खां बि बहितर प्रदर्शन कंदासीं ठीकु आहे भले भले जय झूलेलाल